स्टार्ट करो हो गया राजस्थान मे मीडिया हिकु मजबूत भरोसे वारो थी असरदारु ज़रियो आहे हिते प्रिंट मीडिया में ख़ासतौरु पर दैनिक भास्कर राजस्थान पत्रिका राष्ट्रदूत दैनिक नवज्योति ऐं ॿिया अख़बार छपजंदा आहिनि सिंधी अख़बारियुनि में हिते अजमेर मां हिंदू छपजंदो आहे जंहिंमें संपादक खरिश वारियानी आहे हिन अख़बारुनि जी मां दैनिक नवज्योति सभिनि खां पुराणो अख़बार आहे जेको आजादीअ जी पहिरीं अ राजा जी लड़ाई में योगदानु ॾिनो हो हिन जो संपादक दुर्गा प्रसाद चौधरी स्वतंत्र राज सैनानी हो हिन टाइम में हुनजो पुटु दिन बंधू चौधरी प्रधान संपादक आहे हिनजे अलावा भोपाल शहर मां शुरू थी करे राजस्थान सहित सॼे मध्य ऐं उत्तर भारत जो नंबर वन अखबार थियो थी वियो आहे हूअ अख़बार आहे भास्कर भास्कर टैक्नोलॉजी जे मामले में हमेशह अॻिते रहंदो आहे अॼु जी तारीख़ में भास्कर प्रिंट जे अलावा डिजिटल ऐं इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में बि सक्रिय आहे ई शायदि पहिरियों अख़बार आहे जेको कार्पोरेट सैक्टर में मुंहिंजी पूंजी लॻियल आहे यानी की शेयर मार्केट में बि इनजा शेयर आहिनि हिनजे अलावा सिंधी अख़बार में हिंदू हिकु अलॻि जॻह रखंदो आहे ऐं राजस्थान पत्रिका हिकु संजिदा अख़बार ऐं वीचार धारा अख़बार आहे हिंदी पत्रिका जे मामले में नवज्योति जो जॻह अॼु बि अलॻि ई जॻह आहे हुन वटि साधन भले ई घटि हुजनि पर ख़बरुनि जे मामले में अॼु ताईं हुनजी सां एतिरी आहे हुनजी ॿियनि अख़बारुनि में शायदि ओतिरी कोन्हे हिनजे अलावा आण ॻाल्हि खे वण राजस्थान में अख़बारुनि जे अलावा पत्रिकारनि जो छो जे अख़बार में संपादक जे अलावा पत्रिकार हूंदा आहिनि त अजमेर में जीअं ॿा ॻाल्हि कयूं त भास्कर जो जो स्थानीय संपादक हिंदू शिखर पंचोली अॼु जे टाइम में उत्तर भारत में जे दैनिक जागरण में आहे राजस्थान पत्रिका में निकतल विरेंद्र आर्य हो बि दैनिक जागरण में आहे हिनजे अलावा सिंधी पत्रिकारनि में गिरधर तेजवानी हिकु संजिदा ऐं लाइकु पत्रकार आहे ऐं हिनजे अलावा जेको राजस्थान हाणे ॻाल्हि कयूं पिण प्रिंट मीडिया जहिड़ो डिजिटल मीडिया में डिजिटल ऐं इलैक्ट्रॉनिक मीडिया जे अंदरि ख़ासतौरु सां जीअं पंहिंजो जीअं दैनिक भास्कर ऐं डिजिटल मीडिया में हुनजो अलॻि ई योगदानु आहे ऐं जयपुर में जेका अख़बार निकिरींदियूं आहिनि उन मां राष्ट्रदूत ऐं पत्रिका ऐं इनजे अलावा पंजाब केसरी हिकु मेन अख़बार आहे पंजाब केसरी हूअ बेसिकली दिल्ली ऐं अलॻि हिनजो अख़बार जूं पंजाब जो अखबार आहे पर राजस्थान में हुनजी चङी पेठ आहे ऐं चङनि ख़बरुनि जे मामले में जीअं अलॻि हिकु जॻह आहे

बाक़ी जीअं रा जी ॻाल्हि कयूं मीडिया जी रिलाइबल जी या हिन जी परिदृश्य जी त राजस्थान में हिनजे अलावा कुझु ॿियूं अख़बारियूं आहिनि

हिनजे अलावा कुझु नंढी अख़बारूं बि आहिनि जीअं प्रिंट मीडिया में जीअं मरू प्रहार आहे ऐं हिंदू में हिंदू जो जीअं हिकु ॿियो एडिशन आहिनि जेको कंचन केसरी जो जेको हिंदी बि निकिरींदो आहे इनजे अलावा कुझु पाक्शियूं अख़बारूं बि आहिनि ऐं हिनजे अलावा खोजी पत्रिकारिता जे मामले में राजस्थान में जेको रिकॉर्ड के टाइम में ख़बरनविज जो हो अॼु ताईं जे अख़बार जो कोन्ह थियो आहे हो न जेको तेवर हो जीअं महाराष्ट्र में जेको निकिरींदी हुई ब्लिडज ऐं करंट उनजे वांगे उनजी खोजी पत्रिकारिता हुई उन ई करे कंहिं मामले में कॉम्प्रौमाइज कोन्ह कहे उनजे संपादक सुभाष नार राजस्थान जे के मंत्री जो याशो सिंह याशो सिंघार पुटु हो उन पहिरीं ज़िंदगी में हमेशह खोजी पत्रिकारिता में जो हिकु नयो किर्तीमान स्थापित कयो हो